बचपन में हमलोग जो है वो बचपन में हमलोग जो कला व कला बनाते थे और वो का पेन्सिल से कागज पेन्सिल पेन्सिल से कागज पर जो चित्रकारी करते थे उसी को हमलोग ड्रॉइन्ग कहते हैं और मैडम हमलोगों को क्लास में क्लास में ड्रॉइन्ग करने के ड्रॉइन्ग करने के लिए और ड्रॉइन्ग करने के लिए बताती थी और कागज और ड्रॉइन्ग ड्रॉइन्ग बनाने के लिए बता वह बना बताती थी और उसको फिर उसमें तरह तरह के हमलोग रंग भरते थे और बहुत बहुत अच्छा देखने देखने में बहुत अच्छा लगता था और ड्रॉइन्ग ड्रॉइन्ग ड्रॉइन्ग कागज के पन्नों पर ही बनाई जाती है और पेन्सिल से पहले उसको पेन्सिल से और पटरी की सहायता से पहले उसको बनाया जाता है साड़ी का किनारा हुआ और आम हुए फल हुआ पत्तियाँ हुईं उनको उनको पहले पेन्सिल से खींचकर और उनमें तरह तरह तरह तरह के उनमें रंग भरते थे और फिर बहुत देखने में बहुत अच्छा लगता था और ड्रॉइन्ग ड्रॉइन्ग जो है वह फिर उसके बाद फिर उसके बाद में उसको रंगों से रंगों से सजाते सजाते थे और ड्रॉइन्ग किसी भी लाइन के माध्यम से पेपर पर और पेन्सिल के माध्यम से कॉपी पर बनाने वाली एक कॉ कॉपी पर कॉपी पर एक बनाने वाली कला है और ड्रॉइन्ग ड्रॉइन्ग के ड्रॉइन्ग किसी सतह पर आमतौर आम आमतौर पर कागज कागज पर और स्याही कागज पर पेन्सिल की सहायता के निशानों के ज़रिये बनाने वाली एक बनाल बनान बनाने वाली एक एक कला है और उसके ज़रिये से तरह तरह के चित्र तरह तरह के चित्र बनाए जाते हैं और ड्रॉइन्ग में है जो ड्रॉइन्ग ड्रॉइन्ग जो उसे तरह तरह के पन्नों पर और तरह तरह के डिज़ाइन बनाए जाते हैं और इसको आगे चलकर ड्रॉइन्ग जैसे कला पेन्टिन्ग बनाना हुआ जैसे किसी मूर्ति की चित्रकारी करनी हुई और मूर्ति की मूर्ति की मूर्ति की चित्रकारी करनी हुई पेन्टिन्ग बनाना हुआ जैसे उसमें दुल्हन बनाओ फूल पत्ते बनाओ और मेहँदी लगाना भी एक ड्रॉइन्ग है जैसे उसमें कोई भी किसी भी प्रकार की पत्ती बनाओ उसको सुन्दर से सजाओ अच्छे से उसको फिर जैसे उसको ड्रॉइन्ग में तरह तरह के आम को बनाकर उसमें पेन्सिल से खींचकर फिर उसको उसमें आम बनाकर हम उसको पत्तियों को पहले पेन्सिल से सेट करते हैं फिर उसमें कलर भरते हैं तरह तरह के रंग उसमें भरे जाते हैं और उसको फिर सजाया जाता है क्लास में हमलोगों को मैडम इसको अक्सर बताती थीं एक ड्रॉइन्ग जो है एक सब्जेक्ट के एक ए ड्रॉइन्ग एक सब्जेक्ट के रूप में हमलोगों को पढ़ाया जाता था ड्रॉइन्ग एक एक अलग से एक अनिवार्य सब्जेक्ट है मतलब विषय है उसको हर बच्चा उसको शुरू से लेकर और आखिरी तक जो है बारहवीं तक की क्लास में उसको पढ़ता है और उसके बारे में जो है उस उसको बताया जाता है फिर आगे चलकर वही जो ड्रॉइन्ग है वह बुनाई कढ़ाई सिलाई आदि इत्यादि में जो है बदल जाती है और क्लासों में भी देखो बच्चा एक से एक से लेकर के इन्टर तक को ड्रॉइन्ग को पढ़ता है और ड्रॉइन्ग हमारे जीवन में हमारे मतलब पढ़ाई के विषय में एक अलग सा एक विषय है औ इसको विषय के रूप में एक स्कूल में इसको पढ़ाया जाता है और कल कला जो हमारे जीवन में वह बहुत उपयोगी है इसीलिए हम इसको एक सब्जेक्ट के रूप में अध्ययन करते हैं कला जो है वह हर चीज़ की कला चाहे पढ़ाई की कला हो चाहे सिलाई की कला हो चाहे खाना बनाने की कला हो चाहे घर को सम्भालने की कला हो या सज़ावट की कला हो इसको इत्यादि में हम इसका उपयोग करते हैं घर की साज सज्जा भी एक कला है